निक्की जेही ही अऊं ते मिगी कपड़े सीने दा बड़ा शौंक हा सारें कोला पैह्लें में निक्के निक्के कपड़े फराकू होइये निक्के निक्के पज़ामू होइये बच्चें दे एह् सिक्खे में निक्के निक्के निक्के निक्के रब्बड़ पाने उनें गी ते निक्के निक्के अपनी भरज़ाई दे बच्चे हे उनें लोआने और एह् निक्के निक्के बलाऊज फ्ही बाद च सिक्खे जाच सिक्खी सिक्खियै ते पैह्लैं ओह् शैल नी सनोने फ्ही आस्ता आस्ता बड्डे बड्डे कपड़े लगी पेई कट्टना सलवारां कमीचां बल्लैं बल्लैं फ्ही तरपाई सिक्खी ओह्दै कन्नै कन्नै इयां जाच नी औंदी ही फ्ही बल्लें बल्लें सिक्खी जाक मीं सखानी अल्ले मह्ल्ले आह्लियां आई जानियां होर भरज़ाई इक सींदी ही उनें मीं जाच सखानी फ्ही में सिक्खनी थोह्ड़ी थोह्ड़ी करियै ओह्जे बाद च फ्ही जिसलै थोह्ड़ी जाच आई थोह्ड़ी फ्ही में बल्लें बल्लें पैह्लें फोन बी नेंई हे होंदे सिक्खनी कुत्थूं ही इयां अग्गूुआं पिच्छुआं छड़ी जाच सिक्खनी फ्ही ओह्दे बाद बिच्च आई थोह्ड़ी जाच फ्ही लगी सीन अऊं कपड़े हून ते हून फोन उप्परा यू टयूव उप्परा में दिक्खी दिक्खियै कपड़े पैंट पलाज़ो फराकां एह् सारे सिक्खे दे हून में जाच आई दी हून में कपड़े बी सीने ई लोकें दे आंदे ऐ बिच्च दो दो त्रै त्रै इयां मतलव आंदे रौंह्दे सूट ते सेआई बी थोह्ड़ी थोह्ड़ी रक्खी दी ही इयां थोह्ड़ी थोह्ड़ी रक्खी दी अजैं बी थोह्ड़ी गै रक्खी दी कोई जादै नी ऐ हून सीऽ लैनी अऊं कपड़े शैल सीऽ लैन्नी शौक बड़ा हा मिगी शुरू कोला गै हून एह् निक्के निक्के गै आंदे सीनेई ते एह् बड्डे निक्के सारे सी लैन्नी हून होर हून आई जंदे सीने बी